یہ زبان یقیناََ اردو یا دوسری زبان سنسکرت انگریزی ہے فارسی ہے اور نہ جانے کون کون سی زبان ہیں جو ہندوستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں دوسری زبانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ اصلی میں اردو زبان فارسی سے نکل کر آئی ہے اور اردو زبان کیسی زبان مانی جاتی ہے جو دوسری کو اس زبان کے اندر بات کرنا بولنا لکھنا بہت آسان ہوتا ہے دوسری زبانوں کے میں یہ زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہے باہر کے لوگ جو آتے ہیں ہندوستان کے اندر وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اردو زبان کو سیکھ لیتے ہیں اور یہ زبان بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے انگریزی سے اور سنسکرت سے کیونکہ اس زبان کے اندر بہت سارے الفاظ سنسکرت ایسے ہیں جو اردو زبان کے اندر مل جاتے ہیں اور انگریزی بولنے بولنے والے شخص بھائی بڑی آسانی کے ساتھ اردو زبان میں بات کر لیتے ہیں ایسے کچھ خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو اردو زبان ہم آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اردو زبان کی اصلی پہچان ہی یہی ہے